जी नमस्ते आटो हाँ मिल जाएगा अभी हमको सवारी छोड़नी है जब अरे सवारी छोड़कर हम आपको बताएँगे आप कितना देंगी नहीं नहीं दो सौ में नहीं होगा हमें पान सौ चाहिए इतना तो आने जाने में हमारी बैट्री तो ख़र्च हो जाती है अब क्या करें भाई हमारा नहीं पड़ रहा है उतने दो सौ में हमें तो बस पाँच सौ चाहिए चलिए सौ पचास आप कम दे दीजिए लेकिन इससे ज़्यादा हम कम नहीं करेंगे अब भाई क्या करें भाई हमारा पड़ नहीं रहा है तो अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएँगे अच्छा आप ही बता दीजिए कि कितना देंगी आप ही थोड़ा बढ़ा दीजिए

अभी तो बात दो सौ की हो रही थी अब डेढ़ सौ कहाँ से आ गया हम बढ़ाने की बात कर रहें घटाने की नहीं हाँ जी चलिए ठीक है

नमस्ते